नमस्ते सर सर आपके पास फल हैं क्या सेब किवी अंगूर फल चाहिए सेब चाहिए सर किवी चाहिए अंगूर चाहिए सर क्या रेट है पाँच किलो सर सेब चाहिए किवी चाहिए सर चार किलो अंगूर छ किलो सर आपके यहाँ सर आपके यहाँ और कौन कौन सा फल है सर केला क्या रेट है क्या सर पाँच किलो केला भी दे दीजिए पाँच दर्ज़न ठीक है सर संतरा अस्सी रुपय किलो दे दीजिए संतरा दे दीजिए सात किलो

मौसंबी सर मौसंबी सर चाहिए दो किलो

सर पहले सेब किवी अंगूर पहले दे दीजिए और बाद में दीजिएगा आज ही चाहिए सर नमस्ते सर ठीक है नमस्ते